हैलो ब ठीक माराज तुस सनाओ

हां एह् सिंगर सिंगर हां सनाओ केह्ड़े केह्ड़े डोगरी सिंगर केह्ड़ा रमालू राम हां अच्छा सनाओ सनाओ अग्गें सनाओ पैह्लें में तुस तुसेईं आखेआ हा ओह् रेट रूट दी गल्ल बात करोआं ओह्दी

ऐं किन्ने किन्ने दिन दा रखाना फंक्शन

सनाओ भी तुस किन्ने दिन जाना मिम्मी तां मिगी तुस ओह् द द दो दिन चलना ओह् लगातार फंक्शन जागते दा ब्याह् साढ़े ओह् थ थुआढ़ा सारा अग्गें शा डोगरी शोगरी फोक सारा थुआढ़ा होना जेह्ड़ा गी हां बीह् ज्हार अच्छा एह्दा मतलब थुआढ़े म्युजिक सिस्टम कन्नै थुआढ़े जिन्ना ओह् गाना गुना पौना थु थुआढ़ा गै होना सारा

अच्छा ते ओह् कन्नै ओह् रोमालू राम थुआड़ी ओह् जेह्ड़ी सिंगर ओह् सरस भारती ओह् र ओह् औऐ दियां दस्स ज्हार एक्स्ट्रा लैह्गियां कोई निं उ'नें गी आन्नो मैह्फल भखोनी चाहिदी पूरी हां कोई निं माराज तुसें पैसें दी चैंता निं करनी तुसें थुआढ़ा प प्रोग्राम शैल होना चाहिदा होर मतलब सारे मतलब डोगरी शोगरी सांग जिन्ने बी हैन थुआढ़े मतलब डोगरी दे चलने जां बिच हिंदी हुंदी बी गांदे तुस कोई भाखां भूखां बी गांदे भाखां भूखां औंदियां डोगरी दियां हां सौ सौ ते ऐ तुस आपूं बोल्ला दे रोमालू बोल्ला दे अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ माराज होर सनाओ मतलब ठीक ठीक ऐ मतलब कि हून तुसें आई जाना द'ऊं तरीक आई जाना ठीक ऐ द'ऊं तरीक आई जाना दौं दौं द'ऊं दिन बया दो दिन ब्याह् चलना फिर सिस्टम प्रोग्राम मतलब दं'ऊ ते त्रै दो दो जून ते त्रै जून ठीक ऐ कोई निं द'ऊं तरीक तुसें आई जाना असें मैह्फिल शैह्फिल भखानी शैल गाने गाने थुआढ़े रौह्ने रौह्ने खाने पीने दा इंतजाम होग सारा किश थुआढ़ी पार्टी शार्टी जेह्ड़ी की निं माराज कोई निं कोई निं तुस कोई चक्कर निं जनाब ओके ठीक ऐ प्रोग्राम होई जाह्ग